ना गुरनायाव आंहा जोबोद ना गुरनायखौ आंहा जोबोद मोजां मोनो आरो दानि इयुन जोलैफोरखौबो गुरलांनो सोलोंजानो लुबैयो मानो होनबा दानि गथ'फ्रा ना गुरनो रोंला बावलांजोबसिगोन ना हमनो रोंला ना मासे बिसोरो सिनायनो रोंला नानि मुंखौनो बिसोरो मोनसेबो मिथिया फोरोंलांनो सानो किन्तु दानि इयुन जोलै गथ'फ्रा रावबो रोंला